मुंहिंजे स्मार्ट फ़ोन में हिक ऐप आहे जेको ॾाढी ई घटि क़ीमत ते सुठी सुठी शयूं विकामजंदियूं आहिनि हिन करे आउं पंहिंजे घोट लाइ हिननि जे जनमु ॾींहं ते हिननि लाइ हिक बुशेट घुराई आहे ऑनलाइन पर अलाए छो त अञा ताईं बुशेट आई ही कोने पर जनमु ॾींहं त अची वियो हाणे आउं ऑनलाइन कंपनी जे ऐप में वञी ऑडर डिटेल्स में वेंदमि ऐं ऑडर ट्रेक जो हिक विकल्प ईंदो आहे जंहिं में पतो पवंदो आहे त ऑडर किथे पहुतो आहे ऐं ट्रेक ऑप्शन में वञी करे अगरि पतो पियो त मुंहिंजो ऑडर मुंहिंजे शहर पहुची चुको हूंदो त आउं कस्टमर केयर वारनि खे फ़ोन करे आई डी नम्बर ॿुधाए मुंहिंजे ऑडर जी जानकारी वठंदमि ऐं उहे अगरि चवंदा त अॼु जे ॾींहं में तव्हांखे तव्हांजो ऑडर मिली वेंदो त ठीकु आहे न त आउं उन्हनि खे केंसिल ई करे रखंदमि